آرٹ زندگی میں اہم ہاں بہت اہم ہے یہ معاشرے کو کس طرح بہتر بنائے گا کہ بہتر بنانے کے لیے اہم فن بنا کے کہیں لگا سکتے ہیں جس سے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا اچھا ہے کیا بُرا ہے اُس کی پہچان ہوتی ہے تو اِس طرح سے یہ ہمارے معاشرے کو بہتر بناتا ہے